हैलो जी कौन बात कर रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी बताएँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ सही जगह पर फ़ोन लगाया है आपने हाँ मुझे सब्ज़ियाँ चाहिए थी आपके पास से ही हाँ तो भैया आप कब तक पहुँचा पाएँगे भैया हमने पत्तागोभी फूलगोभी टमाटर आलू और प्याज़ के लिए आपके पास से बात करी थी लेकिन अभी तक तो आपने पहुँचाई नहीं है अच्छा भैया सब कुछ चाहिए एक एक लगभग पचास पचास किलो चाहिए सारी सब्ज़ियाँ हाँ

हाँ जी भैया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया अभी तक आपकी सब्ज़ियाँ पहुँची नहीं है मुझे भी आप एक ग्राहक वग़ैरह सब कुछ देखना पड़ रहा है आप थोड़ा जल्दी कर दीजिए ताकि आपका भी सही रेट में सब्ज़ी निकल जाएँ नहीं तो अगर आप शाम तक आएँगे तो आप फिर देख लीजिए आप ही का घाटा होगा नहीं तो इसमें अच्छा अच्छा अच्छा जी जी नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ आपके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देता हूँ एड्रेस और आप उसी एड्रेस पर आ जाइए हाँ मैं मैं तुरंत भेजता हूँ आपको तुरंत भेजता हूँ ठीक है ठीक है भैया धन्यवाद